जोंनि जामुंफोरनि मादायावथ' जोंना मेनानो दा माबा आरो नारजि अमा अनला जेरै अनला दाव ओमफ्राय सबायजों साम'जों बेफोरनो मेन आरो गोदोनि समावथ' लाफा सायख'बो जायोमोन लाफा सायख'खौ संनानै जायोमोन आरो नारजि अमायाथ' जों जोंनि बर'फोरनि गुबै ओंख्रिखा आरो आरो अनला दाव बेफोरो बेखौथ' सिगां समाव बांद्राय जायामोन नाथाय दा गुबुन जाथिनियावबो जानाय नुनो मोनसै आरो जेरै मोनसे हटेलाव थां बेयावबो जोङो दा जोंनि बर'नि गुबै ओंख्रि जाग्रा जेरै नारजि अमा आरो अनला एम्फौ सबाइ खारै साम' बेफोरखौ मोनजायो आरो जेरै सबाइजों साम'जों संनायखौनो बुंनोसै आङो साम'खौ जोङो दैनिफ्राय खननानै लाबोनानै मोजाङै सुनानै आरो बेनि खौ जोङो साम'खौहाय जोङो बिनि धाखन बादि थायोना जोङो बेखौ हाय गारनांगौ आरो गारनानै बेखौ गारनानै हाय ससे ससे जों दाननांगौ नङाब्लाथ' साम'आ गवा ना ओमफ्राय बिखौ दानग्रोनानैसो जोङो साम'खौ आराम मोजाङै सुनानै संख्रि फानलु थाव सेरनानै संनो हायो आरो संनानै ओमफ्राय साम'खौ मोजाङै एवग्रोना लानानै जेरै अनलाजों संनोबा सबाइजों संनोबा जेरै अनला सबाइखौनो बुंनोसै आङो सबाइखौबो जोङो रुग्रोनांगौ रुग्रोनानैसो जोङो जेरै साग्लिग्रोनांगौ आरो साग्लिनानै साम'खौ एवग्रोनानै सबाइखौ साग्लिग्रोनानै उनाव साम'आव होसननांगौ आरो होनब्ला जाखाबाय गोथावा सबाइजों साम'जों बेफोरनो आरो जोंनि बर'नि गुबै ओंख्रिफोरा